जय झूलेलाल जय झूलेलाल दादा हुकुम कयो दादा अच्छा अच्छा अच्छा हा सभु सभु पूरो आइटम पूरो घर खां ए खां वठी जेड ताईं तव्हांखे सभु आइटम मिली वेंदो तव्हांखे जेकी शइ खपे तव्हां अचो दर्शनु ॾियो ज़रूरु सभु आइटम मिली वेंदो तव्हांखे हा हा हिते तव्हांखे अनाज दालियूं कणिक चांवरु तेल हुन जे अलावा जनरल लिस्ट जी जेकी बि सुविधाऊं आहिनि पेस्ट ब्रुश साबुण तेल ऐं शेम्पू फेसवॉश ॿिया बि घणई जेके आइटम आहिनि न तव्हांखे साब सभु सुठे वाजिबी रेट ते मिली वेंदो हा तव्हांखे उहा बि उहा बि सुविधा आहे तव्हांखे भली तव्हांखे हॉलसेल थोक में खपे त तव्हांखे असांखे लिस्ट ॾेई वञो भली जेकी बि सा सामानु अथव तव्हां असां तव्हांखे घरु वेठे वेठे तव्हांखे पहुचाए रखंदासीं

असां वटि सनफ्लावर में ॾिसो हिकु त ई जेको इहो सोया ए ईंदो आहे पंहिंजो तिरुपति जो ॿियो फोर्चून जो ये ॿ ॿ टे नमूने जा तव्हांखे तेल मिली वेंदा सनफ्लावर बि मिली वेंदव कोटन शिट बि मिली वेंदव ऐं जेको मूंगफली जो तेल आहे उहो बि मिली वेंदव सरसो जो तेल खपे उहो बि मिली वेंदव ऐं सुठे गिहु में तव्हांखे टे चारि वैरायटियूं अथव तव्हांखे अमूल जो मिली वेंदव गोवर्धन मिली वेंदव हुन जे अलावा बि ॿ टे ॿ टे रेंजियूं अथव उहो बि तव्हांखे सभु हिते मिली वेंदियूं सिहत जे हिसाबु सां मां हिनखे मां हिनखे सिंधी समाज लाइ इहो सनफ्लावर तेल सही अथव इयो हलको बि रहंदो आहे ऐं स्वास्थ्य लाइ बि ॾाढो सुठो रहंदो अथव सनफ्लावर कणिक तव्हांखे मिली वेंदी न कणिक जेको जेकी ईंदी आहे पंहिंजी इअं छा चइबो आहे हा रज रजवाड़ी मिली वेंदव हुनजे अलावा हिकु ॿीं बि हिन खां सुठी उहा बि तव्हांखे मिली वेंदव कणिक में बि ॿ टे रेंज अथव उहा बि तव्हांखे मिली वेंदव सुठी शइ मिली वेंदव बाक़ी तव्हां अचो हिकु दफ़ो हा हा हा कोलम चांवर थियव बासमती राइस अथव मुङु थियव सॼा अथव हुन में बि च चारि पंज तरह जी क़िस्म अथव तव्हांखे जेकी जहिड़ी कंपनी जी खपे तव्हांखे उहा शइ मिली वेंदी हा तव्हांखे अगरि ॿ टे बुड़ियूं खपनि त तव्हांखे पंज टका तव्हांखे डिस्काउंट मिली वेंदो मतलबु ॿ टे ॿ टे कणिक जूं ॿ टे चांवरनि जूं कुल मिलाए करे हुन में तव्हांखे पंज टका डिस्काउंट असां ॾेई सघंदा जय झूलेलाल